دہلی ہندوستان کی راجدھانی ہے اور راجدھانی ہونے کی وجہ سے اس کی ایک الگ اہمیت ہے دہلی میں جب بھی کوئی تہوار آتا ہے دیوالی دشہرا عید یا کوئی اور دوسرا تہوار تو پولیس کی سختی بڑھا دی جاتی ہے ٹریفک کا انتظام بہترین کر دیا جاتا ہے جس سے آنے جانے میں یا کوئی خریداری کرنے میں کوئی پریشانی نہیں آتی جس کا دلّی کی عوام دلّی پولیس اور دلّی کی سرکار کا دل سے شکرگزار ہے